एह् इशू जेह्की होई ऐ एह् कलाईमेट गी लेइयै होई ऐ जां वैदर गी लेइयै होई ऐ ओह् ते सारें गी पता ऐ जि'यां एह् गलेशियर जेह्के न दिन बा दिन केह् आखदे न आं फड़ा दे गै न मतलब कि एह्बी मैल्ट होआ दे दिनो दिन ते होर जेह्की जि'यां आखदे नी पैह्लें चार दे चार जेह्के होंदे हे सीजन जेह्के होई गे ओह् चारे दे चार होंदे हे मतलब कि सेआल होई गेआ सोहा होई गेआ बरसात होई गेआ स्प्रिंग दा मौसम होई गेआ आटम दा मौसम होई गेआ मतलब सारे अपने टाइम दे होंदे हे च'ऊं च'ऊं म्हीनें दे ब पर हून दिक्खेआ जा तां हून कोई टाइमिंग निं ऐ सेआल केह् पता चलै ते चार पंज म्हीनै चले जां भी सेआल दे टाईम पर स्हेई ठंड पवै गै नेईं ते अगर इस साल दिक्खेआ जा ते इस साल इ'यां इ'यां बी इन्नी बर्फबारी निं होई दी ऐ ते हून गर्मियें दे दिनें काफी प्राब्लम होनी ते गर्मियें च दिक्खेआ जा तां इस बारी गर्मियां पवै दियां ते भी बरखा पेई जंदियां ता मतलब बरसांत आह्ला फील आई जंदा पूरा ते इ'यां गै जेह्का कलाईमेट जेह्का ते काफी चेंज दिक्खने गी लब्भेआ इसदे च इ'नें सालें बिच क्योंकि सेआल दी ठंड दिक्खी जा तां महां हाईऐस्ट मापी जंदी भी अगर दिक्खेआ जा तां गरमी किन्नी पेई तां कदें कदें आखदे कि इन्ने सालें बाद इन्नी जैदा गर्मी पेई ते हून गै पिच्छें जेहे खबर आई दी ही कि मई म्हीनै च दिल्ली च ठंड आखदे कोई सैंतियें सालें दे बाद पेई सैतियें खबरै सतुंजें सालें दे बाद पेई ते हां इसदा इ'यै मतलब ऐ कि जेह्का इनवायरनमेंट जेह्का साढ़े फेस करै दा गंदगी होई फेस गंदगी फेस करै दा जे किश बी ऐ पानी जेह्का गंदा होंदा ओह् होई गेआ एह् साढ़ी जेह्की साढ़ी ब्हा इन्नी गंदी ऐ तां उसदी बजह् कन्नै बी बड़ी प्राब्लमां होआ दियां साढ़े आसे पासै चीजां बहुत गंदियां उसदी बजह् कन्नै एह् प्राब्लमां होआ दियां ते जेह्का नाइज प्लूशन ऐ उसदी बजह कन्नै बी बड़ी प्राब्लमां होआ दियां ते जेह्के साढ़े आसै पासै जेह्के जेह्की जियां पैह्लें पैह्लें नदियां हियां पैह्नें पैह्लें जदूं जगंलात होंदे हे पैह्लें पैह्लें प्हाड़ होंदे हे तां ओह् अज्ज थोह्ड़े रेहदे मतलब कि मिट्टी दी बी उन्नी फरटाईल निं रेह्दी ऐ जिन्नी पैह्लें होंदी ही मतलब ऐ ते भी जिस बाड़ियै शा पैह्लें जिन्नी जिन्नी फसल निकलदी ते उन्नी हारी ते निकलदी ऐ क्योंकि उसदी मिट्टी दी मिट्टी दी क्वालिटी घटी दी ते उप्परा तुस पानियै दा दिक्खो तां पानियै दा बी पानी बी जेह्के हैन ओह् सुक्का दे गै हैन मतलब पानियै दे बी जेह्के सोर्सस न औह् बी दिनों दिन घटै दे गै न ते उप्परा जेह्के प्हाड़ होई गे ता मतलब हून पापुलेशन बधै दी ऐ ते हून ग्रांऽ च बी लोक इन्ने थोह्ड़े बैह्ल्ले बैह्ल्ले रेहदे हून ग्रांऽ च बी लोक मकान बना दे ते सिटी च ते होआ दा गै दिन बा दिन ते ते जिन्नी पापूलेशन बधग उन्ने भी ते बौह्ने बी जगह् लोड़चदी लोकें गी ते भी ओह् उन्ने गै पेड़ कट्टने उन्ने गै उं'दियां जेह्कियां जरूरतां न ता ओह् कि'यां पूरियां होनियां ते जियां प्हाड़ न ते हून जि'यां गलेशियर न ते ओह् मैल्ट होआ दे गै न ते प्हाड़ां दा बी इ'यै सिस्टम ऐ